हमरा नजैर मे उन्नीस सए सतासी मे जे छै बिहार मे जे बाढ़ि आयल रहय बड़ा बहुत तबाही मचाबऽ बला बाढ़ि रहय आइ तक जे शहर मे पनि नहि घुसल रहय से शहर सबमे पानि घुसि गेल बहुत पैघ तबाही ओहिसँ मचल नुकसान भेल कारण रहै एहि नदी के जे छै ओ गर्भ भरि गेल छै गादसॅं आओर सरकार के स्तर पर जे छै बाढ़ि जे छै हमरा सबके खास कऽ के बिहार के उत्तरी बिहार के लेल बाढ़ि जे छै ओ बहुत पैघ अभिशाप छै अब बाढ़ि के समाधान नहि भऽ रहल छै आ नहि जा धैर हमसब जीबै हमरा लगैया हेबो करते ओकर कारण छै कहियो सरकार कोनो सरकार बाढ़ि के निपटारा के लेल कहियो प्रयत्नशील नहि भेलखिन चूँकि एहि आपदा के नाम पर जे बन्दर बाँट होइ छै ओकर सबसँ पैघ कारण छै